آرٹ کی دنیا میں جدید ترین تکنیکوں اور رجحانات کے ساتھ واقف رہنے کے لیے میں مختلف ذرائع استعمال کرتا ہوں آنلائن پلیٹفارمس آرٹ کی دنیا میں ںئے رجحانات اور تکنیکوں کے بارے میں جاننے کے لیے میں آرٹ ویبسائٹس بلاگس اور سوشل میڈیا پلیٹفارمس کا استعمال کرتا ہوں انسٹاگرام پینٹ پنٹریسٹ اور آرٹ اسٹیج جیسے پلیٹفارمس پر مشہور آرٹسوں کو فالو کرتا ہوں جہاں وہ اپنے تازہ ترین کاموں اور تکنیکوں کو شیئر کرتے ہیں آنلائن کورسز اور ویبسائٹ آرٹ کے بارے میں سیکھنے کے لیے میں آنلائن کورسز اور ویبسائٹ میں حصہ لیتا ہوں یہ کورسز اور ورکشاپ اکثر نئے رجحانات اور تکنیکوں پر مبنی ہوتے ہیں آرٹ گیلریاں اور نمائش جدید آرٹ کی پیمائشوں اور گیلریوں کا دورہ کرنا بھی ایک بہترین طریقہ ہے یہاں پر مختلف آرٹسوں کے کام دیکھ کر ںئے رجحانات اور تکنیکوں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے آرٹ میگزین اور جرنلز آرٹ میگزین اور جرنلز پڑھنا بھی اہم ہے کیونکہ ان میں جدید ترین رجحانات اور تکنیکوں کے بارے میں آرٹیکل ہوتے ہیں جو نئے آئیڈیاز فراہم کرتے ہیں یوٹوب اور آنلائن ویڈیوز یوٹوب پر بہت سے آرٹسٹ اپنے تجربات اور تکنیکوں کو ویڈیوز کی صورت میں شیئر کرتے ہیں جو سیکھنے اور آپ اپڈیٹ دینے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتے ہیں ان تمام ذرائع کی مدد سے میں آرٹ کی دنیا میں ںئے رجحانات اور تکنیکوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہوں